बूक्स च चोडसे म्हळ्यार हांव यू ट्यूबाचेर वोयता आनी यू ट्यूबाचे एश कोन यूट्यूब आसता ते सजेस्ट कोत्ताय न्हू बाय बूक दीस बूक दॅट बूक म्हणून मागीर ती लिंक दिताय एमेझोनाचो सो हांव चोडशें एमेजॉनाचेरूय बाय कोता बूक म्हाक दिसना ती ओरिजिनल कॉपी अेश म्हणून ती प्रिंटड सेकेंड कॉपी आसतोली म्हळ्या मेटाय रिजनेबल रेटा म्हाक मेटाय ऑनलायन तेका लागो हांव चोडशे ऑनलायनूय घेता एश को स्पेशली नॉवल्स आनी तें सोगले हांव ऑनलायन घेता टॅक्सबूक बी म्हळ्यार हांव मोडगो कॉनफिडंट आहा चोय तींग घेता आनी नॉवल्स एशें को लायफ बुक्स आनी तें आहा जाल्यार मोटिवेशनल बुक्स एन ऑल हांव ऑनलायन घेता एमेझोनाचेर